یہاں پہ میں میڈیا آؤٹلیٹس میں کئی چینل ہیں جیسے خان رپورٹنگ ہے زیڈ اینڈ نیوز ہے یہ شاہجانپور کی خبروں کو رپورٹ کرتے ہیں شاہجہانپور میں بارے میں جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو بتاتے ہیں اور ہم بھی اپنے شہر کے خبروں کو نیوز پیپر یا سوشل میڈیا پر ہی دیکھتے ہیں شاہجہانپور کی سڑکیں بہت خراب ہیں کئی سالوں سے اور جو سڑکوں پہ جہاں ہم لوگ گھومتے رہتے ہیں ان کو کہیں ایسی جگہ پر بند کرنے کی ضرورت ہے جس سے سڑک صاف ستھری رہے اس سے صاف صفائی رہے